आसामनि हारिमुआ भारतनि गाहाय खुन्थिया हारिमुनिफ्राइ गोबां जोहोननि थाखाय माने गुबुन होन्ना जों सान्नो हायो आरोखि ना जोंहा माने सेम से नङा दा भारतनि हिसाबै भारतनि जों जुदि नायोब्लाथाय हारिमु होन्ना बुङोब्ला बेवहाय मानि अनलि इण्डिया हिसाबै जोंहा मानि पार्टिकुलार माबा गैया आरोखि दा आसामखौ जों जुदि नायोब्ला आसामखौ जों पार्टिकुलारलि जों गोबां मानि जोहोननि थाखाय जों मानि पार्टिकुलार जों होन्नो हायो मोन होनबाथाय जोंहा आसामाव जोंहा बिहु दं नोङा होनबा बिहु दं आमफ्राइ बेजों लोगोसे आसामाव थानाय गोबां मानि इन्डिजिनियास ट्राइपस जेरै बर' मिसिं डिमासायानो जा गार'आनो जा बा लालुं ट्राइप अनेक दं मा दं स' बेफोर ट्राइपफोरा मानि बेफ्राबो निजा निजा कालचार मोनसे आइड'लजि बा कालचारस मोनसे दं आरोखि बा जोंहा मानि मोनसे हारिमु दं आरोखि दा बेफोरखौ नायोबा आसामनिया जि हारिमु बे माने भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि हारिमुनिसाय जों साबसिन होन्नानै बुंनो हायो आरोखि दा इन्डिजियास ट्राइपआव बर' हारिया जेरैबायदि जोंहा कालचार दं बा जोंहा जेरै समायना मोनसे दं जेरै बा जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय दा बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि थाखाय सिखिरिया जेब्ला बिरो बिरनानै जेब्ला बिबाराव बाफैयो बेबायदि जों सिखिरि मोसानायखौ जों नुनो हायो सिखिरिया जेरै हायला लाय हुयलाय मोसायो बेफोर बुस्थुखौ जों नुनोमोनो आरोखि बा जि आगजुफोर बाहायनाय जेरै सिफुं सिफुङा जोङो नरमेलि सइथा गुदुं थायो खिन्थु खिन्थु जोंनि बर'नि जि सिफुं बा थोरि सिख्ला सिफुं बेवहाय जोंहा गुदुंबा थायो आरोखि जेहेथु जोंहा मोनबाल' थोंजों सोलियो सब बुस्थुआनो जोंहा मोनबा ना जोङो बाथौनि माबाय बान्दोबा नङा होनबा जोंनि सिजौआ सिरिबा जेरै सिफुङा गुदुंबा थाइगिरनि खङा खंबा सब बेफोर बुस्थुआ सब मोनसे खान्थि बा मोनसे गोदोनिफ्राइनो मोनसे सोलिबोनाय मोनसे बा मोनसे सम्पद जों बुंना लानो हायो आरोखि लोगोसे खाम दामनाय जों खाम दामनायखौ गुबुन हारियाव जों नुनो मोना बा सेरजा सेरजा हुनाय सेरजाया मोनसे जेरैबायदि इनट्रुमिन बे इनट्रुमिनखौ मानि गुबुन हारिनिया दामनो रोङा बेखौ जों निनो मोनो आरोखि दा बे बायदिनो माने बर'फोरा जेरैबायदि जोंहा इन्डिजियास ट्राइपआ इस्ट्रुमे दं जेरै गंगोनाफोर जों जेरै दामो होइ बे बायदिनो एसामिस कालचाराव जोङो धुल पेपा नुनो मोन नङा होनबा बेजों लोगोसे जेरै मेख्ला सादर बेसोर गानानै जे मोसायो ना बे बिहु डेनस बा बिसोरनि हुसुरि मोसानाय बेखौ जों नुयो लोगोसे डिमासा ट्रापआव जोङो माने बिसिथ' डिसकार डेनसखौ नुयो जेरै मिसिङाव जोङो माने गावसोरनि ट्रेडिसिनोल डेनस मोसानाय नुयो जेरै नागाफोरा आव नागा मिनाजाफ्रा गावसिनि ट्रेडिसिनेल डेनस बावरि गावसोरनि माबाखौ जों नुनो मोनो त्रिपुराया जों जेरै माने हमना ला खिसुमानि ट्राइपसखौ जों दाबो मानि आसामावबो जोङो माबाखौ नुनो मोनजोबो आरोखि स भारतनि माबाखौ जुदि जों नायोब्ला भारतआव जेरैबायदि मानि भारतआव डाइभारसिटि कान्ट्रि हिसाबै बेहाय गोबां बुस्थुआ फैफायो आरोखि खिन्थु आसाम आसामखौ जुदि नायोब्ला बेवहाय माने बिहु बागुरुम्बा माबा आइ जोंहा मिसिंनि माबायानो जा बा गार'नि माबयानो जा स' सब डेनसल' नङा मेथाइ ट्रेडिसिनेल सब फग बुस्थुफोरा फैजोबो आरोखि आरो बेजों लोगोसे माने बिलिभ फग बिलिभ जोंहा दं जेरै हमना ला गोदोनिफ्राइ दौदिनि मोसानाय दं नङा होनबा जोंहा माने खेराय खेराया जेरै गोबां माने रोखोमनि दं दा बे दौदिनि मोसानायफोराव मानि जों नुबोदों आरोखि बे मोसानायफोरा मानि गुबुन हारियावबो गावबागावनि मोनसे रिसुयेलस जों नुनो मोनबोदों आरोखि माब्रै मोसायो मा नेमजों आरि सावनानै थुग्रिनि सायाव मोनसामनाय मानाय बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोखि स' बे कास्टम जोंनि जे समाजनि मोनसे सोलिबोनाय मोनसे नियम बा रेसुयेलस धोरोमारियानो जा बा हारिमुआरियानो जा स' बे बुस्थुफोरा मानि मा होनदों गुबुन होनानै आं सानो आरोखि माने बेयो बिनिजों मिलाया बै बिनिजों मिलाया बिनिखायनो बयबो बेवहाय इन्डिजिनियास ट्राइप होन्नानै जों बुंना लायो आरोखि बा मिलायनायबाथ जों मोनसेल' जागौमोन दा मिलायिखायनो जोङो इन्डिजिनियायास होनानै जोङो बुंनो हायो आरोखि स' बायनाबो बेलेक बेलेक खिन्थु गावहा बयहाबो मानि मा गावबागाव नियमा फालिनाय नियमा मोसानाय मुसुरनायनियानो हग धोरोमनियानो हग गासिनाबो मानि निजा निजा होनानै आं सानो आरोखि